हमरा गाँव मे दुर्गा दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजामे परदेशी सब अबै छै दुर्गा पूजामे सुन्दर दुर्गा पूजा होइ छै अइमे झूला आयल तरह तरहके दोकान आयल भागवत होइ छै पूजा होइ छै नओ दिन तक धूम धामसँ पूजा मनायल जाइ छै पूजा मनायल जाइ छै तऽ ओइमे आदमी व्रत करै छै व्रतमे फलाहार केओ केलक केओ निराहार रहै छै केओ अपन ओनहितो अरबे अरबैन कऽके करै छै आर अथियो होइ छै दीपावलीमे दीपावली होइ छै सुन्दर धूम धामसँ मचा मनायल जाइ छै दीपावली मनायल जाइ छै एक दिन पहिले दीपावलीसँ धनतेरस होइ छै धनतेरसमे सुन्दर सुन्दर कपड़ा सुन्दर सुन्दर गहना सुन्दर सुन्दर बर्तन कीनय छै आदमी सब कीनके सब सुन्दरसँ धूम धामसँ दीपावली मनेलक दीपावलीमे फटक्का छोड़लक सुन्दर बच्चा सबके कपड़ा लत्ता पहिरा कऽ सब सुन्दर सुन्दर खाना पीना बनाके सब बच्चाके खुएबेलक पूरा जगमगाके दीपावली मनेलक पूरा उजाला केलक भरि राति रहल सब जागल सब सुन्दर सुन्दरसँ देखलक सब अपन रहल सब गेलक गीत नादि गाबिके भगवानके पूजा होइ छनि लक्ष्मी जीके तकर बाद काली पूजा अबै छै काली पूजामे खूब सुन्दर सुन्दर पण्डाल लगै छै खूब दोकानवला आयल दोकानवला आयल तऽ सब अपन ओइमे सामान सब कीनलक भागवत भेल झूला आयल तकरा बाद सब अपन देखलक सुनलक भगवानके खोञ्छि भरलक पूजा केलक गीत नाद गेलक सब गीत नाद गाबिके भगवानके मनेलक माता रानीसँ दुआ मङ्गलक जे सब बाल बच्चा सब आनन्द रहै सब खुशी रहै सब नीकसँ रहै नओ चारि दिनके लेल रहै छै काली जी काली जीके बाद तहन फेर भसान हुनकर भऽ जाइ छै भसान भेलाके बाद फेर सब जाइ छै मिलजुलिके भसान हुनका होइ छनि भसान कराके अबै जाइ छै तकर बाद फेर सब अपना घरमे रहल फेन नया साल अबै छै तऽ नया साल मे सब नया नया सालमे सुन्दर सुन्दर जेना खीर बनाबै छै पूरी बनेलक तसमै बनेलक केओ तरुआ दालि भात तरकारी केओ अपन मटन मीट सब लाइल जकरा भगवान जेहन जुड़ै छै से तेहन खाइ छै सुन्दर कपड़ा पहिरलक सुन्दर कपड़ा लत्ता पहिरके नाच गान केलक गीत नाद गेलक भगवान सब चीजसँ सब अपन रहै छै भरने सम्मत रहै छै होलीसँ एक दिन पहिने तऽ होलिकाके जरबै छै हिनका जरेलक तहन फेर अपन सब होली मनेलक होली मनाके होली मनेलाके बाद सब अपन रहै जाइ छै सब केलक धेलक रहल तहन फेर होली मनेलाके बाद ओसब भेलाके बाद आदमी सब अपन प्रसन्न भेल सब रङ्ग लगबै छै गुलाल लगेलक केओ लाले रङ्ग लगेलक केओ पीयरे लगेलक केओ हरियरे लगेलक केओ गुलाबिये लगेलक जकरा जेहन रङ्ग पसन्द भेल ओ तेहन रङ्ग लगेलक जकरा जेहन खाना पसन्द भेल ओ तेहन खाना खेलक सुन्दर धूम धामसँ होली मनेलक होली मना गेल तहन फेर शिवरात्रि महाशिवरात्रि अबै छै तऽ बाबाके पूजा होइ छनि हुनकर महादेवके पूजा होइ छनि बाबाके बाबा धाममे सेहो होइ छनि बड़ी पोखरिमे होइ छै पूजा सब धूम धामसँ बाबाके फूल बेलपत्र अक्षत चन्दन गूगूल चन्दनसँ हुनका पूजा केलक तकर शिवरात्रिके व्रतके तैयारी व्रतो करै छै राति भरि जागल हुनकर पूजा पाठ सब किछु केलाके बाद सब सुन्दरसँ अपन व्रत तोड़लक सुबहमे फेर कीर्तन भजन भेल भरि राति जागरण होइ छै सब जागल तहन फेर शिवरात्रि शिव भगवान भगवान शिवके बिबाह होइ छनि हुनकर बियाह भेल तऽ फेर सब देखलक देख सुनिके हुनकर गीत नाद सब गेलक सुन्दर धूम धामसँ बियाह भेलाके बाद तऽ अथी गौरी आओर पार्वतीके शंकर आओर पार्वतीके बियाह होइ छनि तहन हुनकर फूल बेलपत्र गुलाब फूल गेन्दा फूल चन्दन रक्त चन्दन सब बाबाके लगै छनि बाबाके से सुन्दर शृङ्गार होइ छनि शृङ्गार भेलाके बाद बाबा ओइपर प्रसन्न रहै छथिन सबके रक्षा करै छथिन सबके धन्य धान्यसँ भरने रहै छथिन बाबा केओ एहन आदमी अइ जे अपन पूजा पाठ कऽके फेर व्रतो करैये केओ अइ जे नहियो करैये व्रत तऽ कोइ कोइ सब सम्पन्न करे छनि हुनकर